हमारे यहाँ तो बहुत सारे पक्षियाँ पक्षियाँ में क्या है कि हमें सबसे ज्यादा तोता पक्षी पसंद है जो पैरेट तोता हमारे यहाँ जंगल भी है जिसमें काफी जानवर पक्षी ये मोर होता है हमारे यहाँ तीतर हैं और काफी जानवर तो खत्म हो गए जो पहले दिखते थे जो हमारा वातारवण को भी दूषित होने बचा देते जैसे कि गिद्द बाज ये सब जितने भी जान हमारे गाँव में जानवर भी जो मरते थे पहले अब तो क्या है फेंक देते हैं तो खुले में वो सड़ते गलते रहते हैं वातावरण भी दूषित होता रहता है प्रदूषण फैलता है पहले क्या रहता था पक्षी जो ये था गिद्द सब खा जाते थे तो इसी वजह से हम तो कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए पक्षी जा जीव जानवर काफी महत्वपूर्ण है अब बाकी तो हमें तोता ज्यादा पसंद है तोता को हम तोता जीयाए भी हैं हमारे यहाँ काफी घरों तोता पालते हैं तोता वो पिजड़े में रखते हम तो पहले पालते थे तो हमारे माँ बाप मना करते थे तुम्हें कैद कर दें तो कैसा लगेगा तुम पक्षी को कैद कर रहे हो तो हम जिद करते नहीं हम पालेंगे हमें अच्छा लगता है सबसे बड़ी बात तो इंसान की तरह बोलते हैं तो तोता में ज्यादा पसंद है बाकी जानवर तो बाकी प जितने भी जीव जानवर पक्षी सभी हमें पसंद है तो पहले के जानवर तारा खत्म हो गए तो अब ये हमारे यहाँ गौरैया घरों में रे घोंसला बनाती है पहले ज्यादा बनाती थी जो छान छप्पर होता था उसमें बनाती तब तो बहुत ज्यादा अधिकतर पक्का मकान हो गया तो उन्हें बनाने के लिए अब जगह नहीं मिलती पेड़ों पर कम बनाती है गौरैया घोसला अपना तो इस वजह से उनकी भी जनसंख्या कम ही दिख रहा बाकी हमारे यहाँ तो बाकी खुले मेंच काफी जन पक्षी होते हैं जीव जानवर जंगल में हमारे यहाँ एक पक्षी होता हमारे यहाँ बटी वो भी काफी है

ठठेरी इस समय तो कम बोलती है सबसे बड़ी बात इस समय तो हमारे गाँव में कोयल कोयल की आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन कोयल अभी तक पाले नहीं कभी देखने में उनकी आवाज हमें बहुत पसंद है पहले बोलती थी तो हम लोग बोलते जितना उतना वो भी बोलती थी और ये हमारो तोता भी काफी अच्छा त बोलता है जो बोलेंगे वो बोलेगा हम तो बच्चे हमारे हरदम परेशान गाँव के भी बच्चे आएँगे उसे परेशान करते रहेंगे तोता हमारा गाली उली भी दे देता है ज्यादा परेशान करने पे तोता हमें ज्यादा पसंद है जो हमें आने पर कहीं से आने पर तोता हमें बुलाता है नाम ले के बोलता है घर के परिवार भी नाम लेते लेता है हमारा तोता बहुत अच्छा लगता है तोता हमें बाकी पक्षी सभी अच्छे हैं बहुत से पक्षियाँ तो उसमें है ही नहीं खत्म हो गई पहले जो दिखते थे बड़े बड़े पक्षी दिखते थे ऊपर रहने वाले जितने भी पक्षी हैं सारे खत्म हो गए जो ऊपर ज्यादा रहते नीचे वाले है

पक्षियों से काफी अच्छा और पक्षियाँ हमें ज्यादा पसंद हैं